हाँ मुझे लगता है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आजकल बच्चे गेम नहीं खेलते हैं बच्चों का गेम के प्रति धीरे धीरे रुचि ख़त्म ही हो गई है बच्चों को अधिक खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए हमें यह करना चाहिए कि बच्चे जब भी कोई हम बच्चों को गेम खेलने के लिए उन्हें प्रेरित करें तो उससे उस खेल से सम्बंधित हमें कुछ क्वेश्च कुछ सवाल बच्चों से पूछने चाहिए जिससे उनकी बच्चों को छात्रों को सीखने में रुचि बनी रहेगी बच्चों को ऐसे असाइनमेंट देने चाहिए जिससे उनकी रुचि खेलों के साथ जुड़ी रहे उनको यह बच्चों को हमें यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनकी परवाह करते हैं हम उनके अच्छे भविष्य के उनके संग ऐसा कर रहे हैं और हमें बच्चों को उनकी खेलों में रुचि बनाए रखने के लिए हमें यह करना चाहिए कि उनकी आदतों को धीरे धीरे उनको विकसित करना चाहिए उन्हें सकारात्मक रूप में सकारात्मक रूप में उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए हमें बच्चों को उनका खेल के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें बच्चों को उनको धीरे धीरे बाहर उनके व्यवहारों को सक्रिय बनाना चाहिए उनको बच्चों को हमें उनके रुचियों के हिसाब से उनके उनके खेलों को चुनना चाहिए बच्चों के लिए तो जिससे उसे उनमें बच्चों में उनकी खेलों के प्रति रुचि बनी रहेगी और वह धीरे धीरे करके अपने बच्चे उनकी खेलों में रुचि बढ़ेगी और वह बच्चे खेलों के प्रति उत्साहित होंगे इससे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि यह जो उनकी खेल हैं उनके उनके बच्चों के लिए उनके शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं हमें उनको धीरे धीरे खेलों के प्रति उनको प्रेरित करना चाहिए उनको बढ़ावा देना चाहिए जिससे बच्चों का गेम गेम के प्रति की खेलों के प्रति रुचि बनी रहे